کھیل ہماری زندگی میں وہ اہم مقام رکھتے ہیں جس کی تعریف جتنی بھی کم کی جائے اتنی کم ہے اگر ہماری زندگی میں کھیل نہ ہو تو ہمارا جسم بیماریوں کا مرکز بن جائے اس طرح نہ تو ہم جسمانی طور پر تندرست رہ سکیں گے اور نہ ذہنی طور پر باقاعدگی سے کھیل کھیلنے سے انسان جسمانی اور دماغی دونوں طرح سے صحت مند اور تندرست رہتا ہے کھیلنے سے انسان مختلف بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے مختلف کھیلوں میں مشغول رہنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے کھیل نہ صرف جسم کو تندرست و توانا بناتے ہیں بلکہ تفریح کا بھی ذریعہ ہے اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی کھیل ضرور اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم جسمانی اور ذہنی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکیں اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے پورنیہ ضلع میں اس وقت بہت سارے کھیل کھیلے جاتے ہیں ان میں سے کچھ زیادہ مشہور ہیں اور کچھ زیادہ مشہور تو نہیں لیکن وہ ہمارے ضلع میں بہت زیادہ کھیلے جاتے ہیں جو کھیل ہمارے ضلع میں بہت مشہور ہیں ان میں کرکٹ ہے اور فٹ بال ہے کبڈی ہے ٹینس ہے والی وال ہے ہاکی ہے کرکٹ ہمارے ضلعے میں بہت ہی زیادہ شوق اور لگن سے کھیلا جاتا ہے کرکٹ نہ صرف ایک کھیل ہے بلکہ یہ ملک میں ایک جنون کی حیثیت رکھتا ہے یہ ہمارے ملک کو ہر کونے یہ ہمارے ملک کو ہر کونے کونے میں کھیلا جاتا ہے اور اس کرکٹ کے کھیل نے ہمارے ملک کو عالمی سطح پر بہت زیادہ بہت زیادہ شہرت سے نوازا ہے اس شہرت کی وجہ سے ہمارا ملک کرکٹ کے کھیل میں سب سے اونچا مانا جاتا ہے اسی کھیل کی وجہ سے پورے علاقہ اور ضلع کے لوگ آپس میں پیار اور محبت سے رہتے ہیں کھیل ضلع کے لوگوں کو متحد رکھنے میں اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں اور ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے میں اہم رول ادا کرتا ہے اسی لیے ہمارے پورنیہ ضلع کے لوگ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں